तव्हांखे का कहाणी ईंदी हुजे उहा ॿुधायो मां कर्मनि के बारे में हिकु कहाणी ॿुधायां थी हिकु वॾो राजा हुओ उन राजा जो नालो राजा चक्करवती हुओ उन खे हिकिड़े ॾींहुं मन में ख़्यालु आयुसि त मां आख़िरु कहिड़ो कर्म कयो आहे जो मां वॾो हेॾो राजा राजा चक्करवती ठहियो आहियां अॻे त सत्संगु हूंदा न हुआ हिन करे पोइ पिछिले ज़माने में वॾनि बुज़र्गनि सां काई बि ॻाल्हि पुछी वेंदी हुई त साम्हूं हिकु ॿुढो रहंदो हुओ हुन वटि वियो राजा चक्करवती चईंसि तूं मूंखे ॿुधाए मां आख़िरु हेॾो वॾो राजा राजा चक्करवती कीअं ठहियो आहियां त चईंसि मां त न ॿुधाए पाईंदो मैं अॻिता हिकिड़ो अॻिता हिकिड़ो आगि अथईं तूं आगि खां वञी पुछ न हुओ वियो आगि खां पुछणु लॻो चईंसि आगि आगि आख़िरु मूंखे कीअं ॿुधाईंदी चई तूं वञ त सही तोखे ॿुधाईंदे वयो आगि वटि चईंसि आगि तूं मूंखे ॿुधाए मां हेॾो वॾो राजा चक्करवती कीअं ठहियोसि आगि चईंसि इहा मां न ॿुधाया पाईंसि हिन खां अॻिते रख अथईं हुआ तोखे ॿुधाईंदे वियो रख वठ रख बि चईंसि इहो मां न ॿुधाईंदीसीं ऐं काल्ह ई हिकिड़े राजा वटि हिकिड़ो बालक ॼायो तई इन सुवाल जो जवाबु तोखे हुओ ॿुधाईंदियूं वियो उन वटि चईंसि आख़िरु हुओ कीअं ॿुधाईंदो चई तूं वञ त सही तोखे ॿुधाईंदी वियो हुन राजा वटि हुन जो दरवाज़ो खट खायईं चईंसि बालक मूंखे कछ में ॾिए तोखे काल्ह जेको ॼायो हुओ चईं चईंसि हा ठीकु आहे काई ॻाल्हि कोन्हे तूं राजा चक्करवती आहे अचु वेह हुन खे सुठे सां वेहारईंसि हुन खे बालक हथ में ॾिनईंसि हुन खणी करे पंहिंजे बालक खे भाकी पाए कन ते हुन जो मुंहुं लॻायईं चईंसि ॿुधाए पुटु मां राजा चक्करवरती आख़िरु कीअं ठहियो आहियां ॿुधाईंसि चईंसि तूं राजा चक्करवती ईअं ठहियो आईं असां हिकिड़ा पाण में चारि दोस्त हूंदा हुआसीं त असां तोखां असां वटि हिकिड़े ब्राहम्ण खां शिक्षा वठंदा हुआसीं उहो ब्राहम्ण आहियो चइनी खे चइनी खे रोज़ु शिक्षा ॾियणु ईंदो हुओ त हिकिड़े ॾींहुं उहो रोटी खणी आहियो अठ फुलिका ॿ ॿ त असां चइनी खे ॾिनईं त वरी हिकिड़े पुछिईंसि त मूंखे ॾिए वरी उहो याने गुरू न ब्राहम्ण हुन जे जे रूप में अची वियो बिखारीअ ए रूप में अची वियो त हुन चईंसि त ॿ मूंखे इहा फुलिका ॾिए हुन चईंसि इहे मां तोखे अगरि ॿ फुलिका ॾिया त मां छा खाईंदुमि मां आग खाईंदुमि त इन खां जे करे उहो हमेशा आग ई किरण कंदो आहे वियो ॿेई ॾींहं चईंसि ॿ फुलिका ॾेई जंहिं मां जेके तोखे ॾेई वियो अथईं त चईंसि अगरि इहे मां तोखे ॿ फुलिका ॾींदमि त छा मां रख खाईंदुमि हुन ॾींहं खां उहो रख ई त वेठो खाए वरी आयो मूं ॾिए जेको बालक हुओ त मां चयोमांसि छा मां तोखे ॿ फुलिका ॾियां त छा मां हमेशा जनम ऐं मरण वेठो वठा हिन करे मां किथे केॾीमहिल जनम थो वठा कई मरा थो वरी जनम थो वठा वरी आहियो तोॾे चोथो नंबर तूं हुएईं थो छा कयोसीं पैंजो गमछो लाइ विछाए उन बिखारी खे हेठि वियारियोसीं हुन खां सुठे सां उहे ॿ फुलिका ॾेई हुआ त पाणी भरे उन खे सुठे सां पीयारियोसीं त उहो हिन करे उहो तूं राजा चक्करवती ठहियो आहे त उहो केरु हुओ हुओ गुरू हुओ जेको असांखे शिक्षा पियो ॾिए पोइ उहो असां वटि बिखारी जे रूप में आहियो त इहे अथईं कर्म असां जेको कर्म कंदा असी असांखे उहो ई फल मिलंदो असांखे उहो ई फल मिलंदो हिन करे असां सुठो कयूं पंहिंजी सुठी करिणी कयूं त असां बि हिन राजा वांगुरु राजा चक्करवती ठहियूं असांखे ॾाढो सुठो थो लॻे हिन राजा जी राजा खे ॾिसी करे असां ॾाढो ख़ुशि थींदा आहियूं असां इयहा कहाणी कर्मनि जे बारे में ॿुधी असां पंहिंजा कर्म ॾाढा सुठा कयूं असांजे लाइ अॻिते बि ॾाढो ई सुठो ई फ़ाइदो आहे असां पंहिंजो सुठो वञूं सुठो कयूं असां सभिनीनि सां प्यारु कयूं त असांजा कर्म सुठा थियनि असांखे ॿियो छा खपे जीअं असांजो इहे लोकु ऐं परलोक बि सहुलो थिए